हा जॾहिं खां पोइ सिंधी भाषा ते ॿियनि भाषाउनि जो ॾाढो ई प्रभाव पेईजी वियो आहे जीअं दिल्ली में रहंदा आहियूं त सिंधी भाषा ते पंजाबी टच अची वियो आहे ऐं गुजरात में ॿुधंदा आहियूं त गुजरात में बि सिंधियुनि ते गुजराती टच अची रहियो आहे ऐं जीअं मराठी आहिनि मराठी में बि सिंधी आहिनि जेके उहा ॻाल्हाइनि था त उन्हनि ते बि मराठी जो टच अची रहियो आहे ईअं अलॻि अलॻि प्रांतनि ते सिंधी भाषा जो सिंधी भाषा जे मथां ॿियनि भाषाउनि जो टच ॾाढो अची वियो आहे